अगर हमें या गाड़ी या बबरी जाना पड़ा या लेवा जाना पड़ा तो कम से कम हमें दस पन्द्रह किलोमीटर तो पैदल चल के ही जाना पड़ता है अगर हमारे गाँव में रोड नहीं है

रोड नहीं है और जो है रास्ता अच्छा बना नहीं है और समझो किसी की डेलीवरी है रात बिरात को रस्ता सही नहीं है वह बाद में हम लोग उसको खटिया पर लाद के ना इधर एम्बुलेंस आ पाती है ना कोई सुख सुविधा है नज़दीकी कोई केन्द्र में और वैसा कोई हास्पिटल भी नहीं है जोकि हम लोग लेकर जा आ सके यहाँ से कम से कम पन्द्रेह किलोमीटर यात्रा करके चकिया जाना पड़ेगा या तो चंदौली जाना पड़ता है सरकारी इधर बग़ल में कोई वैसा हास्पिटल बड़ा नहीं है कि हम लोग लेकर जा सकें यहाँ से जाने के बाद गाड़ी या टेम्पू तब हम लोग को मिलती है और तब हम लोग जाते हैं पकड़ कर तब हम लोग को पकड़ कर जाते हैं नहीं तो फिन बाद में हम लोग के पास वैसा कोई साधन या वैसा कोई मार्ग भी नहीं है कि बारिश हो जाती है तो चक रोड भी ऐसा उपलब्ध नहीं है कि हम लोग गाड़ी या बाइक लेकर आ सकें पूरा पानी भर जाता है तो बाद में हम लोग क्या करते हैं पैन्ट और जूता मोज़ा निकालकर सब काँधे पर रख के तो बाद में जाते हैं बरसात में हमारे गाँव का स्थिति बहुत नाज़ुक है और तब हम लोग जाते हैं बाहर निकल पाते हैं बस पकड़ने के लिए या चकिया जाना पड़े या चंदौली जाना पड़े या बनारस जाना पड़े या मुगलसराय जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े तो हम ऐसा ही करते हैं रात बिरात के वह एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध फोन करेंगे तो कभी जल्दी कोई पहुँच नहीं पाता है ऐसी ऐसी परेशानियाँ है हमारे यहाँ तो यह सब व्यवस्था दुरुस्त करना पड़ेगा हमको सरकार द्वारा तब तो जाकर हम सही मार्ग पर आएँगे

बारिश में काे बहुत तकलीफ़ होती है बारिश में निकलना मुश्किल हो जाता है घर से क्योंकि गलियों में और रोडों पर सारा कीचड़ हो जाते हैं बाइक से भी कोई जाना चाहता है तो वह स्लिप करके गिर जाता है हाथ पैर भी बिगड़ने का चांस रहता है उसका और ऐसी समस्या बहुत हैं हमारे देश में हम लोग यह सब व्यवस्था चाहिए अपने को ऐसा ही करना पड़ेगा हम लोग को तब तो जाकर हमारा गाँव जाकर सही रास्ते पर आएगा